बे ओनसोलाव गिबियाव जायफोर बर'फोरनि गेजेराव फोरबो फालिनाय जादोंमोन बेबायदि फोरबोनि माबाया दायो गैबावलिया कारन जोंनि बांसिना बेयाव खृष्टास्टान धोरोमाव हाबजोब्बाय बेखायनो बिनि जेफोर माबा गैलिया खिन्थु एफा एनै जाय गोसोआव दोङो बे समाव जों नुदोंमोन बैसागुनि समाव मानसिफोरा दहल बेबायदि माबा माबि जथा थरखा बे लायै लायै मोसायोमोन आरो जेहेथु जों आं थानाय ओनसोलाव राभा ओनसोल राभाब्लाबो बर'नि गेजेरावनो बे माबा लगाय गथाय दोङो बेखायनो राभाफोरा बेयाव बैसागुनि समाव जुमाय लोंनानै न'खर न'खर थाबायनानै बिथांमोनहा मोसायोमोन फैसा बियोमोन आरो बे फैसा खांनानै जि फैसा फैसा मोनोन बेखो लानानै बिथांमोनहा उनाव जहै बेबायदि बहस जायोमोन आरो बे थाबायनाय समाव बिथांमोनहा खायफा मेथाय बर'नि नोङा बे आं राभा राभा माबाखोनो बुंनायसै आर एसे रोजाबनो लुबैदों

खालामनानै मसायोमोन आरो आरो रोजाबोमोन

बेफोर गान रोजाबोमोन रोजाबोमोन आरो रोजाबै रोजाबै रोजाबै बिथांमोनहा एखदम जुमाय लोंनानै दख'ना खुलांनायबायदि बिथांमोनहा मोसायोमोन आरो बेफोर नुथायखौ जोङो नुयोमोन आरो बै माइ गायनायनि समावबो माइ गायजेन गायजेननायनि समावबो रुवा जायफोर बर'आव मा बुङो जोङो रुवाथि बुङोमोन बै रुवानि बे रुवानिफोरा रोजाबोमोन अबयस' बे मेथाइफोरा दा आंनि गोसोआव एसे फाया जेहेथु हरखाबै बुंनाय जादों खिन्थु अब्ला बिथांमोनहा बे गायजेननायनि सिगां सिगां दुब्लि दबलाव ओंखार जेननाय सिगां सिगां हाब्रुखौ गेलेयोमोन आरो बोजों बोजों हाब्रु फोनांनो होसोलायनानै खुगायाव मोखांआव फुङाव बिथांमोनहा हाब्रु बेबायदि फोनाङोमोन आरो बिदि हाब्रुआव गेलेयोमोन आरो माइ गायनायनि उनाव बे बोसोरो दल' दल' माइ गायोमोन आरो बेसोरो एसे गोरोबलायनाय दोङोमोन जे लिङाब्लाबो मानसि हिनजावफोरा ओइ रुवाथिफोरा दुब्लियाव थाङोमोन आरो माइ गायनायाव माइ गायनायनि उनाव दुब्लियावनो बै समाव खान्थाल फिथा गोनदि थालिर आथिया नायबा सिरा बेफोरखो जाहोनाय जादोंमोन आरो जाहोनायनि उनाव आरो न'आव लाबोनानै बेबादि साहा जलफान बे गुबुन माइ फिथाइखौ दिहुननो होनाय जादोंमोन जोंनि ओनसोलाव आरो सेवराय होनाय जादोंमोन हानद' होननाय जोंनि बे सानद' होननाय बे सेवराइ होनाय जानदोंमोन आरो बे बे समाव जिहेथु थाइजौ बेबादि खान्थाल लिथुखु बेफोर फिथाइनि आंखाल गैयामोन न'खरफोराव बेफोरखौ जाहोयोमोन आरो जाहै लोंनाय जाहोयो उनाव न'आव लांफिननो गथ'फोरनो होनो बेबायदि बेफोरखो होनाय जादोंमोन बेबिदि बेराद माने गोजोनलाननाय दोङोमोन आरो आरो बिदि बे दुब्लियाव जेब्ला माइ हानाय सम जायोमोन बिदिनो बे सेंग्राफोरा ओंखारोमोन थांनाय आरो सोरबाफोरहा जुदि दुब्लियाव जुदि गोबां बेबायदि हानो गोनां माइयाव माइ थायोब्ला गुबुन माइ थायोब्लाबो मानसिफोरा लिङालासिनो दुब्लियाव थांनानै बेखौनो बाहाय हाजोबनानै न'आव लाबोना होदोंमोन बेथिं गोरोबलायनाय दोङोमोन दा जोंनि खाथियावनो बरायगोसायनि मोनसे माबा दोङो माबुङो थान दोङो बेखौ बेवला थान होननाय जोङो दायो बुंनाय जायो खिन्थु गिबियावनो बे जोङो बराय बराय गोसायनि थान होनदोंमोन बे बे बैसागुनाव सात स्नि बैसागुनिफ्राय बेयाव बिराद मोनसे फोरबो फालिथाय जायो बेयाव बर'आव मा होनगोनथाय खिन्थु जोंनाव बाभाङा उत्सव होनो बेखौ औवा सिफायनाय उत्सव बेयाव जाफुरि बुरै होननानै मोनसे मोदाय होननाय जायो बे जाफुरियाव जाफुर बुरिया जादों मोनसे थखन बे थखन लानानै बिसोरो गामि गामि न'खर न'खर थाबायो थाबायनानै बियाव बिसोर दहलखौ बिबिदि जा दङ आं ओरैनो मा बुङो देहेखखौ बुंनोसै बेबायदि बेलखौ दामै दामै आरो मा बुङो थरखा थरखा दामै दामै बेसोर न'खर थाङो न'खर न'खर थाबायो आरो लावथियाव बे न'खरनिफ्राय न'आव दानाय गामसा बेबिदि फालिफोरखौ बेयाव लाबोनानै गोदानफोरखौ लाबोनानै बेयाव खाथबना होयो आरो बिदि होनायाव बे एसे माबा जायो माबा मा बुङो लावथिया एखदम बे गामसाफोरजों फालिफोरजों एखदम बुंजोब होयो आरो बुंजोबो दा बेखौ लायै लायै बेसोरो बेखौ मोसायै मोसायै थाबायो थाबायनानै बेखौ लाबोनानै बेयाव बै बा जै जेराव औवा सिफायो बेयाव लाबोयो बेयावबो बै बेखौ बेखौ दामबाय थायो आरो दामबाय बे जेराव बे औवाखौ सिफायनाय जायो बेयाव दुब्लिनि दबल मोनसे बेखौ बै सिगांनिफ्रायनो हालिवनानै एखदमै मा बुङो बर'आव बर' होनाय बे बे बर'होनायबायदि बे हाखौ एखदम गुरै खालामो आरो गुरै खालामनानै बेयावनो गेजेराव औवा मोनसे फबनाय जायो बे औवाखौ बे जाय औवाखौ बेयाव गाय सेफायगोन बे सेफायनाय औवाखौ आरो मा खालामो गामिनि दौरिया सबथाहसेनि सिगाङावनो एक्के फुङावनो दुगैनानै दुगैनानै गावनो साफा सुफि सुफा जानानै एखे गोथार जानानै मोदाय सिफिनानै सिबिनानै मोनसे थिखा खानाय न'खराव थांनानै बे औवाखो दानना लाबोयो आरो दानना लाबोनानै बेखो बे जे बिथांमोनहा जिथु माबा दोङो थानसालि दोङो बे थानसालियाव लाबोना दोनो आरो बे जे जे जाय जाय जायदिनखालि बे दा आंनि माबायाव गोसोआव गैया ओ जेहैथु माबाया हरखाब जादों बे माबाया सानखालि बेखौ लाबोनानै बे बे बे ओइ माबा हा रेडि खालामना दोननाव थिथा खालामना दोननाय बै दबलाव लाबोनानै बेखो फबना दोनो गायो आरो बेयाव बे सेंग्राफोरा बेयाव सोर हायो सायाव जों बेखो थाव फोनांजोबनाय जायो बे माबाखौ औवाखौ आरो सोर बेयाव सायाव गाखौनानै बे औवाखौ सेफाय सेफायनो हायो बेखौनो बादायलायनाय जायो आरो दा नायनो एसे मोजां आरो गोजोनलायनाय जायो बे जिनिसा जे बियो साय एसे जुदि सायाव गाखोलाङोब्ला आरो खायफाया सिंनिफ्राय बिनि आखाइआव हमनानै बोस्लायनानै बेखौ आरो माबायाव खालामो सिङाव लाबोयो आरो गुबुन सासेया बेयाव दाखा लोङो बेबायदि बादायलायनाय उनाव जोबथायाव मोनसे बिथांमोननि सम दोङो सान हाबनायनि उनाव सिगां सिगां बेखौ सिफाय नांगौ आरो जुदि सान हाबनायनि सिगां सिगां जुदि बेखौ सेफायनाय जाया सेफायनो होननाय जायाब्ला बे अब्ला बे गामियाव मोनसे बेबायदि खैफोद सफायगोन मा बेबायदि हयथ' मारि मर' जागोन बशनथ' बा खलायरा हायजाफोरा जागोन बारहुंखा जागोन न'आव बेबायदि न' बां बा हयथ' अरजों सावजागोन बेबिदि मोनसे बिथांमोनननि गेजेराव बेबिदि मा बुङो मोनसे सानज्लायनाय बिसास फोथायथि दोङोमोन दङ माने दङ आरो दाबो दोङो बेखायनो सान हाबनायनि सिगां सिगाङाव जेरैखि जाया बे औवाखौ सेफायनाय जायो आरो औवाखौ सेफायनानै जाय सेंग्राया बे औवाखौ सिफायो बे औवाखौ लानानै बियो जेसेबां हायो बेखौ लांनानै बे गावनि न'सिम बेखौ खारनानै लाङो बे मोनसे बेयावबो फोथायनाय दोङो जे बे औवाजों जुदि बिसांजो नायजायोब्ला बे औवाजों जुदि खुन्थि खानानै जुदि बिसां लायो जानाय बियो बेयाव बेदि लाव खुमब्रा बा बायदि बायदि मा बुङो उरुहि सबाइ बेफोरखौ जुदि बेयाव होयोब्ला बिसां बिसां बिराद माने फिथाइ थाइयो होननानै बिथां मोनसे फोथायथि दोङोमोन दोङो आरो बेदि बेखायनो बे औवाखौबो न'आव लांनो सेलाय बेलाय जायो सेलाय बेलाय जायो बे बेराद मोनसे इन्ट्रेस्ट जायो उनाव सोरबा सासेया लाङो आरो बेखो दा बेनि बेनि उनाव मोनसे मा दोङो सल' दोङो सल' बाथा जुरुथार मनि होननानै सासे मुनि दोङोमोन बे मुनिया बे जुरुतखार मुनिखो मनसा दिबिजों बेजों हाबा हाबा खालामना होनाय जादोंमोन आरो दा बेयाव मोनसे माबा दोङो बे बै सल'होन सल'खौ लानानैनो दा सल'खौ थिग माबा गोसोआव गैया आहा

टु जुरुतथार मनि एन्ड गडेस मनसा देबि बे सानैखो लानानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो दा बेखोनो बे मोनसे बिराद इन्ट्रेस्टिं फोरबो बे खाथियावनो दोङो बे माबाया बे मोनसे बे दा बैसागावनो जागोन बे माबाया बे बेराद मनसे बे इन्ट्रेस्टिं फोरबो आरो दायो दा मोनसे बे जोंनि एलेखानि मानसिफोरदो खृष्टाटान जाजोब्बाय दा दा फेसटिभेल होनब्ला बरदिनखोनो होनजायो दा बरदिना आरो सेंग्रा सिख्ला जोंनि गामिनि मानसिफोरा गाजा गोमजा खुङो बेबादि होनो आरो जोंनि ओनसोलाव सोलिबोनाय जिथु फोरबो